सरकार हमें बहुत सारे अवसर दे रही है जिससे हमारा व्यवसार बढ़े और अभी एक और अवसर चल रहा है जिस जो है सीखो पढ़ाओ जिससे हमें अलग अलग तरीक़े से मदद मिल रही है सरकार से उससे आप की चीज़े बहुत आगे बढ़ सकती है और उससे उसका पहला क़दम ये है कि पैसे जैसे कि वो लाेन्स भी दे रही है किसानों को और अलग अलग लोगों को जो उतना पैसा अचानक से नहीं ला पा रहे है या इन्वेश्ट कर पा रए हैं व्यवसरों पर इससे ये होगा कि उनका जो व्यवसाय है वो बढ़ेगा और उनको आसानी से वो आगे बढ़ पाएंगे एन आसानी से थोड़े पैसे की भी तंगी कम होगी इससे एक और चीज़ है कि बेटियों काे भी बहुत मदद मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और चीज़ें भी व्यवसाय भी बहुत आगे बढ़ रहा है